صبح سویرے کا سفر ایک پہاڑی علاقے میں جبر طرف دھند چھائی ہوئی ہو سڑکیں سنسان ہوں اور صرف بائک کی آواز ہو جیسے جیسے سورج نکلے دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگے اور پہاڑوں کی خوبصورتی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے ایک لمحہ ایسا بھی آئے کہ جب میں رک کر نیچے بہتے جھرنے کی آواز سنوں تھوڑی دیر خاموشی سے فطرت کو محسوس کروں بس وہی لمحہ خاص بن جائے یہ لمحہ خاص اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں آزادی کا احساس ہوتا ہے فطرت سے ایک گہرا رشتہ محسوس ہوتا ہے ہم اپنے خیالات کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں اور بائک کی رفتار اور ہوا کا لمس ہمیں زندہ ہونے کا حقیقی احساس دلاتا ہے